औ सार औ आं नोंसोरनि कम्पानियाव अ निउस पेपारआव एडभार्टाइज नुदोंमोन जे मानसि हायार खालामगोन होननानै आच्चा सार आं बेखौनो मिथिनो लुगैदों जे माने मा मा पस्तआव दंमोन सार ओरैनो पस्तआ आस्सा सार आं आस्सा सार आं जुदि आं इलेक्ट्रिसियानाव एप्लाइ खालामोब्ला आं मा मा डकुमेन्ट्स होनांगोन सार औ

औ औ औ ओरैनो सार मिनिमाम एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ मिनिमाम बेसेबां इयारनि जायोबा मोजां जागोन सार से बोसोरनि आस्सा सार औ औ औ ओमफ्राय सार सेलारिखौ बेसेबां होनाय जागोव बेखौ अननानै खोन्थानो हागोन नामा सार

नैरोजा ना सार

थिगानो सार ओरैनो सार जब लकेसना बबे जायगायाव जागोन सार अफिसा एरियायावनो थिग जागोन दे सार गोजोननाय थाबाय सार मोजाङै खोनथाहरनायनि थाखाय